हाँ प्रौद्योगिक के उपयोग ने हमारे आस पास के दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोग पहले खड़ी बोली बोलते थे लेकिन वर्तमान में रोचकता के साथ बोलते हैं हमें लगता है सोशल मीडिया ने लोगों को करीब आने में बहुत मदत की है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से विभिन्न स्थानों पर बैठे बैठे भी बातचीत कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे कि मदद भी करते है सोशल मीडिया के बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी है जो वर्तमान में देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसी भी चीज़ की सिर्फ कमियों को देख सकते है और उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते